میں اور میرے دوست جب بھی کسی ٹرپ پر جاتے تھے یا دور کہیں ٹراول کرتے تھے پہاڑوں پر یا کہیں پر صحت افزا مقامات پر تو ایک کمی ہمیشہ کھٹکتی تھی اور وہ کیمرہ کی ہوتی تھی ہمارے پاس موبائل فون وغیرہ بھی تو تھے لیکن ان سے اچھی ریلز نہیں بنتی تھیں اور نہ ہی ہم اچھے ویڈیو اٹھا سکتے تھے پھر ہم نے کینن کا ڈی ایس ایل آر کیمرہ خریدا ہم سب دوستوں نے مل کر تھوڑے تھوڑے پیسہ اکٹھا کیے اور پھر ایک کیمرہ خریدا اور جب سے ہم نے کینن کا ڈی ایس ایل آر کیمرہ خریدا ہے تب سے ہمارے ریلیز وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ بھی ہمیں فالو کرنے لگے ہیں اب جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنا ڈی ایس ایل آر کیمرہ جو کینن کمپنی کا ہے ساتھ لے کر جاتے ہیں